मूंखे नओं लैपटॉप वठिणो आहे इन जे लाइ मूं ॿ टे लैपटॉप ॾिठा पर उन जे लाइ मां यूट्यूब बि ॾिठो ऐं यूट्यूब में जेके रिव्यूस आहिनि उन जे ॾिसी करे मूंखे हिकु लैपटॉप ॾाढो सुठो लॻो आहे जंहिं जी क़ीमत बि घटि आहे ऐं हुन जा फीचर्स बि सुठा आहिनि इन करे मूंखे लॻे थो त हाणे मूंखे इहो ई लैपटॉप वठिणो आहे इन जे लाइ यूट्यूब मूंखे ॾाढी ॾाढी मदद कई आहे